नमस्ते भैया अरे कई लोग हमसे बोले सर कि ऊ आपके यहाँ मीठे मीठा की दुकान बहुत बढ़िया सुंदर बिकता है आपके यहाँ शुद्ध चीज सर ऐसा था न कि हम कई लोगों से पूछे तो बोले कि उनके यहाँ चले जाइए सबसे बढ़िया शुद्ध मिष्ठान उनके यहाँ मिलता है इसलिए आपके यहाँ फोन किए कि हमारे नाती का जनम दिन है सर तो इसी के लिए हम आपसे संपर्क स्थापित किए हैं हम सोच रहे हैं सर कि गुलाब जामुन हमें चाहिए और लड्डू चाहिए सर देसी घी क्या सर देसी घी का का क्या रेट है और रिफाइन्ड का क्या रेट है सर ऐसे होगा सर बताइए आपका नाम सुन कर के गए और कोई आप ढंग से पैसा नहीं बोल रहे हैं एक हजार पाँच सौ रुपये एक हजार में लड्डू है सर एक हजार में गुलाब जामुन है हाँ रसगुल्ला एक हजार में है तो सर ऐसा कीजिए न ठीक है सर हम यह कहते हैं

हाँ ज़्यादा लोग हैं सर काफ़ी लोग हैं इसलिए तो बीस बीस किलो हमें गुलाब जामुन चाहिए सर और पंद्रह किलो लड्डू वो भी मगध का लड्डू शुद्ध होना चाहिए सर लेकिन पैसा बहोत बोल रहे हैं सर अब आप एक हजार में गुलाब जामुन बोल रहे हैं और पाँच सौ में लड्डू तो गुलाब जामुन का क्या लगा रहे हैं कुछ कम करिएगा

अरे हम छः सौ से अधिक नहीं दे पाएंगे सर छः सौ रुपया किलो

लड्डू पंद्रह किलो लेंगे मगध का होना चाहिए शुद्ध

नहीं मगध वाला मगध वाला लड्डू हाँ और ज़्यादा छोटा भी मत बनाइएगा सर हिसाब से बनाइएगा बढ़िया ठीक है सर मिल जाएगा तो हम जरूर लेंगे अब इसलिए तो आपके यहाँ फोन किए सर कि आपके यहाँ से बढ़िया चीज़ मिलता है ठीक है सर ठीक